आं दाख्लै नोंनि द'खाननिफ्राय हेडफन बायनानै लाबोदोंमोनलै माथो जाथारा स्पिखाराबो खोनायानो मारै जाखो बिदि एखदम बारे खोनासंजायानो आरो ना थें थें आरो मोनसेयाबो फारसे जों इसे थारा नुजालायनायसो आरो